हमरा समस्तीपुर जाइके हइ बुझलिए से बहुत असुविधा हइ नहि गाड़ी मिलै छै समय से नहि ट्रेन मिलै छै आओर कोनो अथीसँ तऽ जाइके लेकिन किछु ओतेक उपद्रव नहि करै छथिन सरकार नहि दै छथिन ओतेक आगू विकास नहि बढ़बै छथिन आओर इमरजेन्सीमे जेनाकि हमरा पार नहि पबै छिए कोनो ट्रेन से किछु से तऽ जाहि पड़तै वहाँ ने यौ लेकिन नहि ने जेनाइ होइ छै बुझलिए कोनो सवारीसँ तऽ हमरा जाए पड़तै समस्तीपुर लेकिन ओतेक नहि दऽ रहलखिन हँ सरकार बेबस्था कहलखिन हँ समयसँ पहुँच नहि पाबै छी कोनो गड़ीसँ कोनो गड़ीसँ तऽ जाही पड़तै बुझलिए आब जे सब रोजगार रोजगारके बेबस्था करथिन सरकारे ने करथिन लेकिन कऽ नहि पाबै छथिन बहुत दिक्कत हो रहलै हँ आओर जब जब आबै हँ भोटके एलेक्शनके समय तऽ ई कर देंगे ओ कर देंगे करि कऽ बस कऽ दै छथिन लेकिन सुविधा नहि दै छथिन बहुत पब्लिकके दिक्कत हो रहलै हँ बुझलिए